प्रिंट मीडिया जीअं समाचार पत्र ऐं सोशल मीडिया में ॾाढो वॾो अंतर आहे जीअं की समाचार पत्र या त रोज़ु हिक हिकिड़ी दफ़े ईंदो या सप्ताह में हिकु दफ़ो ईंदो ऐं सोशल मीडिया असांखे हर मिंट मिंट जी समाचार ॾेई वेंदा आहिनि ऐं किथे जो बि हुजे इंटरनेशनल हुजे किथे जो बि हुजे असांखे तुरंत ख़बरु पइजी वेंदी आहे जीअं की कल्ह म्यांमार में अर्थक्वेक आहियो त असांखे अधु कलाक जे अंदरि पंद्रहं मिंट जे अंदरि ख़बरु पइजी वई पर न्यूज़पेपर में त ॿिए ॾींहुं आहियो न हुन में असां ॿिए ॾींहुं पढ़ियोसीं ऐं जेके मासिक या साप्ताहिक पत्रिकाऊं हूंदियूं आहिनि उहे त हफ़्ते में हिकु दफ़ो ईंदियूं आहिनि ऐं बाक़ी जीअं सोशल मीडिया आहे उहा त तमामु तेज़ आहे उहा तुरंत ई असांखे सभु ख़बरूं देश विदेश जी ॿुधाए छॾंदियूं आहिनि ऐं असांखे पर मां समाचार पत्र ऐं पत्रिकाउनि ते वधीक भरोसो कंदी आहियां छोकी हुन में सनसनी ख़बरूं कोन ईंदियूं आहिनि ऐं हुन में हमेशा सच ई क ख़बरु ईंदी आहे ऐं हुन में मतिलबु अखियुनि ते बि ज़ोर कोन पवंदो आहे सोशल मीडिया लाइ असांखे मोबाइल ऐं टीवी हलाइणो पवंदो आहे ऐं उन सो क अख़बारु पढ़ण सां थोरो दिमाग़ खे राहत मिलंदी आहे शांती मिलंदी आहे असांजी रीडिंग बि थोरी सुठी थी वेंदी आहे त मूंखे समाचार पत्र ई वधीक वणंदो आहे